گوتم بدھ نگر میں لوگ زیادہ تر معاشیتی كھیتی كا كام كرتے ہیں جس سے لوگوں كے صنعتیں كاروبار وقت كے ساتھ ساتھ ارتقا كے پذیر ہوتے ہیں تو ان كے لیے جو چیلنج ہوتے ہیں اس میں سب خاص جو ہوتا ہے وہ كھیتی كا ہوتا ہے لوگ كھیتی كرتے ہیں اور اس سے اپنی زندگی بسر كرتے ہیں اور چیلنج جو ہے اس میں بڑھیا ہوتا ہے لوگ گزارتے ہیں اپنا جوں اپنے كاروبار میں زیادہ تر كھیتی کا ہی كرتے ہیں اس كے علاوہ كوئی كام بہت مشكل ہی كرتے ہیں لیكن كچھ لوگ جو ہیں اپںا كام كارپینٹر وغیرہ كر لیتے ہیں زیادہ تر وہاں پہ لكڑی كا كام ہو جاتا ہے جس سے اپنی زندگی لوگ آسانی سے بسر کر رہے ہیں اور بنا بنا كر دوسرے جگہوں پر بھی بھیجا كرتے ہیں جس سے لوگوں كو بہت آسانی اور زندگی گزارنے میں كوئی دقت كوئی پریشانی نہیں آتی ہے لیكن ان كے باپ داداؤں كے زمانے میں جو خام ہوتا تھا باغوں كا كام زیادہ ہے وہاں آم بہت ہوتے ہیں اور آم سے اپنی زندگی كو لوگ بسر كر لیتے ہیں جس سے آرام دہ ہوتا ہے